म्हाका स्ट्रीट फूड म्हणल्यार जी रस्त्यार मेळटा पळय ती खाणां आवडटा ती म्हणल्यार आतां पानीपुरी शोरमा मागीर वेगवेगळ्या तरेचे जी स्टोलां घालून रस्त्या कुशीक जे रावतात ती म्हाका सगळ्यो तरेच्यो आवडटा कारण ते चटपटीत आसता खावपाक आनी खूब आनी तो जिबेची रूच वाडयतात तातूंत भुकूय वाडटा एकेतरेन म्हणून विकान एकदां खावप रस्त्यावयलें ते स्ट्रीट फूड खावप म्हाका खूब आवडटा हांव तशें वेगवेगळे खंय गोंयान खंयूय भोंवपाक वचूं आमचे खंय ना खंय हांव स्ट्रीट फूड खावपाक म्हजो छंद कसो हांव रावन वाटेक जे जे लोक वेगळें वेगळें तरेंच कितें तरी नवें करतात तें म्हाका टेस्ट करपाक खूब आवडटा त्या खातीर म्हजें खावप म्हणल्यार म्हजें स्ट्रीट फूड म्हजे सगळ्यान आवडीचे अशे हांव म्हणटात